अ अ खोनादों आदै

अ दे जागोन दे ओं दे

अ ओं ओं ओं अ अ अ

अ अ

ओ ओं

अ अ ओं ओं ओं ओं

अ अ अ अ अ अ

अ अ

अ दे उम

अ अ

दे जागोन दे होमबा आदै ओं ओ अ अ दे अ उम उम उम अ अ दे जागोन दे आदै ओं उम दे उम